नमस्कार जी एह् तुस दुकान उप्परा बोल्ला दे नी एह् दिक्खेओ यरो में परसों थुआढ़े कोला समान लैता हा ते आलू लैते हे ते थोह्ड़ा हारा प्याज़ लैता हा ते ओह् में बापस कराई ओड़ेआ हा खराब होई दा ओह् ते तुसें ऐहें पैसे देई ओड़गा शामीं तगर

अच्छा चलो कोई गल्ल निं यरो में चक्कर एह् निहां की में घर निहां ते यरो पैसे दी कोई जरूरत बनी दी ही ते तुसें कोई ऑनलाईन भेजने दा साधन रक्खे दा कैश गै ते चाहिदा ते अच्छा यरो में इसलै दूर ऐं कोईगल्ल निं यरो में किश करना कुसै गी भेजना ते देई ओड़ेओ खरी आं ठीक ऐ ठीक ऐ धन्नबाद थुआढ़ा कोई गल्ल निं